उअं त मुंहिंजे पासे में जाम क़ुदरतियूं शयूं आहिनि जीअं त पाणी तेलु साफ़ु हवा ऐं सभु चीज़ियूं ज़िंदगी जीअण लाइ जाम ज़रूरी आहे हर हिकु इंसान खे इहा चीज़ खपे थी अगरि मां सोचा त मां पाणी सां हिकु धंधो करे सघां थी मां पाणी खे मशीन थ्रू साफ़ु करे बोटल में भरे करे विकिणी सघां थी हिन मां मां जाम पैसो कमाए सघां थी ऐं अॻु मुसाफ़िरी जो घुमण वञनि त हुननि खे साफ़ु पाणी त खपे ई थो त उहा असां खां वठनि था पर असांखे हुन मां पैसो मिले थो